سب سے پہلے میں لڑکیوں اور میں کھیلے جانے والے کھیل کے بارے میں بتاتے ہیں لڑکیاں لوگ گھر کے اندر اپنے اغل بغل میں رہ کر کھیلتی ہے کرکٹ اور بکچ بہت سارے کھیل لڑکیوں میں ہوتے ہیں یہ دو کھیل ہم کو پتا تھا ہے اس کے بارے میں ہم بتا دیے اور یہ کھیل کھیلتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں رہ کر کھیلتی ہے اور جو لڑکے کھیل کھیلتے ہیں ہم لوگ باہر جا کر کھیلتے ہیں کرکٹ فٹبال اور کشتی کبڈی اور بہت سارے کھیل گلی وغیرہ بہت بہت دور جا کر ہم لوگ کھیلتے ہیں لوگ میدان میں کھیلتے ہیں اور ہم لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بہت سارے کھیل ہیں کبڈی ہے کشتی ہے گلی ڈنٹا اور کشتی وغیرہ اور بہت سارے کھیل ہیں ہم لوگ کو سب سے اچھا کھیل کبڈی لگتا ہے جو ہم لوگوں کو ایک مرد کا اچھا کھیل ہے مرد کے لیے اچھا کھیل ہے اس کھیل کھیلنے میں سب سے اچھا لگتا ہے اور یہ کھیل ہم لوگ بڑے آرام سے اور بڑے شوق سے کھیلتے ہیں اور لڑکیوں کا کھیل بھی بہت اچھا ہے وہ بھی اپنے گھروں میں رہ کر وہ کھیل کھیلتی ہے اور وہ بھی بہت اچھی اور خوش رہتی ہے